हम अपना हम अपना गाँव से ऑटो पकरलियै त गेलियै रस्ता मे हम अचानक से ट्रैफिक जाम के वजह से हम रस्ता भुला गेलियै त हम ओइजऽ एगो दुगो सँ पुछलियै की हमरा जाइके हए दरभङ्गा त हम दरभङ्गा जाइत रहियै न त ऑटो मे तेल खतम हो गेलै त हुवाँ गेलियै दरभङ्गा त फेर ओइ जगह पऽ गेलियै त हम भुला ऊला गेलियै रस्ता त रस्ता भुलाइ के बाद एगो बुजुर्ग आदमी से पुछलियै त ओहो रस्ता बता देलखिन गड़बड़े फिर ऊहे करैत करैत हमरा साँझ हो गेलै ओइ जगह पऽ जाइत जाइत फिर हम केकरो दोस्तके सहारा लेलियै हुवाँसँ तब उ अपना आदमी सबसँ सहारा लैतै गेलियै तब उ हमरा बतेलक अइसन जगह अइसन जगह फोनके माध्यम छै बहुत अच्छावला बात छै की फोनसँ आदमी कॉन्टेक्ट करैते गेलियै तब हम पहुँचली ओइ जगह पऽ फोनके जमाना नहि रहितै तऽ हमसब नहि जा पैती जैसे की कोइ मऽर इमरजेन्सी हो गेलै तऽ ओइमे हमसब जाउ तऽ जाउ केना ओइसे स्थितिमे हमसब